हय सो चॅस हो एक गेम म्हाका खूब आवडटा आनी हांव खेळटां आनी तो एक इम्पॅक्टफूल आनी मिनींगफूल गेम आसा खूब रिजन्स आसा तेच्या फाटीं कित्याक की चॅस खूब इमपॅक्टफूल आसा किद्याक की चॅस खेळपाक डीप थिंकींग आनी स्ट्रेटजी जाय आसता सो ते आमच्या मायंडाक शार्प करता ही गेम जे प्लेयर्स जे कोण चॅस खेळटा पय तेंकां खूब अशे मुव्स फुडल्यांतल्यान फोरसायट करून विचार करून खेळपाक जाय आपले ओपोनन्ट जे आसता तेंचे रिस्पोन्सीस याद करून आपूण कसो मूव खेळटलो ते तेंकां थिंक करपाक जाय सो तांचे जे स्ट्रेटजीस तेंकां प्लॅन करपाक जाय सो चॅसा खातीर खूब डेवलॉपमेंट जाता ती प्रोब्लम सोल्विंग स्किल्साची आनी चॅस आमकां शिकयता फोरसायट कशें प्लॅन करप कशें पेशंस दवरप तें ह्या गेमान टॅक्टीकल थिंकींग म्हणजे आपली कशें जाळ्यान अडक ट्रॅप करप कशें पॅटर्न्स आसा ते कशे रेकॉगनायज करप जे आमी रियल वर्ल्डान अप्लाय करूं शकता प्लॅनिंग कशें करप स्ट्रेटजी कशें करप सो इट इज इमपॅक्टफूल मिनींगफूल चॅसांतल्यान आपली कोगनेटीव एबिलिटीज म्हणजे मॅमरी कॉन्सनट्रेशन डिसिजन मेकींग हे सुद्दां खूब इम्प्रूव जाता चॅसांतल्यान आमकां लायफ लॅसन्स आनी इमोशनल ग्रोथ हे दोन टॉपीक सुद्दां आमकां शिकपाक मेळटा म्हणजे चॅस आमकां शिकयता की बाबा प्लेयर जे आसता न्ही ते सपोज चॅस कोणीय जिकलो जाल्यार सक्सेस कशें हँडल करप आनी मागीर आमी चॅस हारलीं प्लेयर एक कोण चॅस गेम हारलो जाल्यार फेलियर कशें हँडल करप तें दोनीय आमकां चॅस शिकयता जर आमी गेम लूज जालीं हारलीं जाल्यार आमकां तें पोवपाक मेळटा बाबा किदें रोंग जालें किद्याक आपूण हारलो आनी जिकल्यार आमकां इम्पोर्टन्स कळटा बाबा आमी अशें अशें जिकता म्हणून कळ्ळें सो आमी इट इज लायक आमकां दोनी विकट्री आनी डिफिटांतल्यान आमकां हार आनी जीत हेजे कडल्यान आमकां लेसन्स खूब शिकपाक मेळटा सो हय म्हणोन म्हाका दिसता की चॅस ही गेम खूब इमोशनली बीन आसा इम्पॅक्टफुलूय आसा आनी मिनींगफूलूय आसा इमोशनल कशें जाल्यार खूब इमोशनल इनवेस्टमेंट घालपाक जाय ह्या गेमाक इमोशनल इन्वेस्टमेंट घातल्यार खूब चॅस गेम आसा न्ही खूब इंटेंस जाता सो टफ मॅच जाता सो हय